हेलौ ओह माबेनिफ्राय बुंदोंमोन सोरमोन अह आटसा ओह रुमाथ' मोनगोन औ दा माबायदि ओह दे मोनथाम मोनब्रैसो ओह स्पिसियेल ना रुमाथ' मोन्नै जाथ दं र' मोनसे स्पिसियेल अह अह होमबा स्पिसियेलाव ओरैनो बार'स'सो गोलैगोन

फेसिलिटिया एब्रिथिंआनो ओह न' सिङावनो खिनाय हासुनाय थानाय जानाय गासिबो सब एब्रिथिं ओह स्पिसियेला बार'स' नरमेला सेकेण्ड ग्रेडा जाबाय ओरैनो सयस'निफ्रायबो दं बेनिफ्राय आतस'निफ्रायबो दं ओरैहाय दं औ बिसोरनिया एसे ग्रेडआ सोलायगोन खारन बिसोरनिया सयस'निया जानाय लोंनाय होआ बेनिफ्राय निजा बायनानै जानो नांगोन ओरैनो थानायखिनिया मोनगोन बिनिफ्राय खमबलफ्राबो जेरै दामनि खमबल समबल दामनिखौ होनाय जानाय नङा बिदिनो सेकेण्डफोरखौ होजागोन बेखिनियानो आरो ओरैनोथ' थार्ड ग्रेडआव आरोथायबा बांसिन खमावबो दं